आं मोजां मोननाय गेलेमुवानो जाहैबाय फुटबल एबा जोलुर बेखौ आङो मोजां मोनो मानोना जोङो बे गेलेनायजों गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोरा खालामनानै लानो हायो आरो मानोना जों आथिखालाव नुयो बे जे जोलुर एबा फुटबल गेलेनाय बे गेलेनाया जोबोद मेहेरगोनां मानोना आथिखालाव जों नुनो मोनो जे बे गेलेनाया बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावनि देहाखौ गोख्रों खालामनानै लानायजों लोगोसे जोङो बेखौ प्रफेशनेल हिसाबै लायोब्ला जों बेनि गेजेरजोंबो गावखौ थांनानै थानायनि मोनसे राहा खालामनानै लानो हायो आरो नोंनि जे बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायजों लोगोसे गावनि गावनि जे मान आरो लोगोसे हादद एबा जायगानि मुं बेखौ मोननो हायो जेरै जोङो बिदिन्थि हिसाबै जोंहा दङ फुटबलनि मुंदांखा बादायगिरि मेसि रनाल्द' बायदि बायदि बिथांमोना गावसोरनि बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो बुहुमाव माने साफा साफा राजखान्थिगिरिफोरनिख्रुइबो बिथांमोनहा मुंदांखासिन जानो हादों लोगोसे गावनि थांनानै थानायनि जे राहा बेखौ बिथांमोनहा बेखौ मोननो हादों दिनै थिग जोंबो फुटबलखौ एबा जोलुरखौ जोङो जोंनि भारत हादराबो जे गुरुक्त' होयोब्ला एबा रेसपन्स होयोब्ला जोङो जोंनि जायगा एबा बितिसि ओनसोल बेफोरनिफ्रायबो जोङो माने जोङो साफा साफा माने दिहुननो हागोन जेरैहाय जोङो दा नुनो मोनो जे जोंनि गेजेरावनो बा न'खरनि गेजेराव जे बुंनो थाङोबा हलिचरन ब्रह्म बिथाङाबो गावनि गेलेनाय आदब खायदानि गेजेरजों सासे माने मुंदांखा जोलुरगिरि जानो हादों लोगोसे बिथाङा गावनि बेखौ प्रफेशनेल हिसाबै लानानै बे थांनानै थानाय राहाजोंबो खालामनो हादों जायनि गेजेरजों जोङो जायगानि ओनसोलनि नामखौ मोननो हादों दा दिनैहाय जों बेफोरखौ जुदि माबा नांगौब्ला प्लेयार दिहुन्नांगौबा जोंहा बाहाय मा नांगोन कच नांगोन मोजां जायगा नांगोन अब्लासो जोङो गेलेगिरिफोरखौहाय एबा प्लेयारफोरखौ दिहुननो हानांगोन आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोङो जोंनि जे ओनसोलनिफ्राय दिहुनांगौब्ला बेवहाय मा थानांगोन जोङो उन्दै समनिफ्रायनो बा जाय सिगाङाव जोङो जायगा नांग्रोगोन फिल्ड नांग्रोगोन आरो लोगोसे बेवहाय जोङो कचबो नांगोन थाखानि फैसानि बाथ्रा थाहैबाय अब्ला बेफोरबादि जुदि राहाखौ जुदि होयोब्ला जुदि सरखारा बेफोरबादिनि राहाखौ होयोब्ला जोङो बेबादिनो साफा साफा गेलेगिरि गामियारि ओनसोलनिफ्रायबो मोजां फुटबल गात माने बादायारिफोरखौ जोङो दिहुननो हागोन अब्लासो जोङो अब्लानो जोङो जोंनि जे गामियारि ओनसोलनिफ्रायबो जोङो बेबादिनो जोलुर बादायारिफोरखौ दिहुननो हागोन